बाह्रलै देशैं फिरना मिगी इन्ना कोई शौक ऐ नी ऐ साढ़ै हिंदोस्तान च बी बड़ी हारियां जगह् न जेह्कियां दिक्खने काबल न बाह्रा लोकां बाह्रले देशा लोक औंदे साढ़े दिक्खो हिंदोस्तान च फिरने ते मिकी कोई आक्खै जे आ'ऊं कोह्की जगह् जाना चाह्न्नी तां कोई बी जेह्का हिंदू धार्मिक स्थान न जेह्के साढ़े उत्थैं ज्यादा आ'ऊं जाना चाह्न्नी जियां साढ़ा केदारनाथ होई गेआ जां बद्रीनाथ होई गेआ अमर अमरनाथ होई गेआ ब्रिंदावन होई गेआ जेहियां जेहियां जगह् जाना मेरा बड़ा मन ऐ अवा मेरा सारें हा ज्यादा मन इ'यां कोई आक्खै नी ते मत ब्रंदाबन जाने मेरा बड़ा मन ऐ कैं के इयां गलांदे कि उत्थैं बड़ा बड़ा सकून थ्होंदा जाई'र मेरा उत्थैं बौह्त मन ऐ उत्थैं जाने दा दिखगे कदें जिंदगी च जनोऐ मत उत्थैं कुदैं कृष्ण भगवान दी भक्ति करचै इनें सारियें चीजें च ही आदमियें थ्होंदा सकून होर कोह्दे च थ्होंदा ओह्दा हा बगैरा अगर होर कोई पुच्छै तां प्रयागराज जाना चाह्न्नी बैसे